असांजे थाणा शहर में यंग पीपल यानी की मां जवान ॿारनि जे लाइ चङियूं कॉलेजूं ओपोर्चूनिटी बि ॾिनल आहिनि त ऐज्यूकेशन वाइस असांखे जामु तरीक़े सां सहुलियतूं बि ॾिनल आहिनि पर हिन सहुलियतुनि सां असांजे खां पोइ बि जामु माण्हुनि खे बेरोज़गारी आहे बेरोज़गारी इन करे बि आहे जो त पोपुलेशन घणी आहे ऐं उनखां पोइ ऐड्युकेशन किनि किनि खे नथी मिले अगरि नंढनि कॉलेजनि में मिले थी त उन में पढ़ायो चङी तरह नथो वञे अगरि वॾनि कॉलेजनि में वञनि था त हुते उन्हनि जी फीस भरे न था सघनि ऐं उन खाइ पोइ हुते डोनेशन बि ॾियणी थी पवे यंग ॿार जेके आहिनि उन्हनि जो डैव्लैपमेंट चङी तरह थिए नथो ऐं उन जे करे उन्हनि खे तकलीफ़ु अचे थी अॻियां